मुंहिंजे जीवन में वॾे में वॾी मुश्किल ॿ ॿार ट्विंस ॼावा मूंखे मुंजी ससु मूंसां गॾु कोन रहंदी तॾहिं मुंहिंजो घोट बि अप डाउ न करे ॿी साइड वेंदो जो सुबुह जो हली वञे छह बजे राति यो नवे बजे अचे मुंहिंजा ॿार ई पंहिंजे पीउ खे सुञाणंदा त मुंजो पपा कहिड़ो त इहे ॿ एॾी वॾी मुश्किल हूंदी त ॿ ट्विंस हूंदा उन्हनि सभिनी पालिणो पो संभालणो पवंदो हुयो कोन संभाले सघंदी हुअसि छाकाणि त अकेली हूंदी हुअसि घर में कम वारी मिलंदी कोन हुई बासण बुआरी पो बि मां डबल डबल पैसा ॾेई करे उन्हनि खे मां बिहारियो पर उहे बि अना ॾाढी तकलीफ़ सां ईंदियूं हुयूं माइयूं अने पहिरियों वरी मूंखे ॿ छोकिरियूं हूंदियूं उहे हिकु वॾी बेबी जी ढिंगी हूंदी चवंदी मुंहिंजे भाउरनि खे केरु हथ न लॻाए उआ हथ लॻाए त उओ ॿियनि खे मारण वेई रहंदी वरी की नंढड़ी हिकु नंढी बेबी हूंदी त माना उहा बि ॾाढी ढिंगी वरी हा तूं पाण चंबा हणी वञे पंहिंजे भाउरनि खे त करिणो छा ॿारनि खे कीअं संभालणो हूंदो कीअं बि करे मिरे हाणे पार पहुता से अने पो वरी वॾा त थिया वरी वॾा थिया तॾहिं बि मुश्किलूं मुश्किलूं आहिनि अॼु पिचर ॾिसण विया अॼु ई ॾिसण विया पाण पढ़ण न केॾीमहिल विड़नि केॾीमहिल घटि खाइनि रोटी नथा खाइन पर मागे ई वॾा थिया आहिनि त मूं वरी जेको ॾींदी मां त खाई वठंदा हाणे त मागे ई वरी उहो बि न पंहिंजे मनपसंदि पिजा बर्गर पाणी पुरी आहे रोटी खाऊं न दालि चांवर कॾहिं ॾिठा ई कोन अथनि दालि चांवर न पुलाउ न कुझु खाइन न घणी के ममी पाणी पुरी पिजा अहिड़ी वस्तु त खाइनि सम्झ में न अचनि पाण खे हा